असां ॾिसूं था त सिंधी ॿोली किताबनि मा स्कूलनि मां धीरे धीरे जेकी आहे ख़तम थी थींदी वञे छाकाणि त सिंधी स्कूल बंदि थी रहिया आहिनि सिंधी किताबूं बंदि थी रहियूं आहिनि त असां सिंधी ॿोलीअ खे अॻियां वधाइण जो बचाइण यो हिकिड़ो ई माध्यम आहे जेको आहे सिंधी पिचरूं ऐं सिंधी नाटक अॼु सिंधी पिचरूं ऐं सिंधी नाटकनि पंहिंजी महिनत सां सॼे देश विदेश में पंहिंजो नालो कयो आहे जीअं त बॉलीवूड पिचरूं बि धीरे धीरे धीरे धीरे अॼु वधी करे हेॾे ऊँचे स्तर ते पहुतियूं आहिनि तीअं असांजी सिंधी ॿोलीअ जी पिचरूं बि सिंधी ॿोलियुनि जा नाटक बि धीरे धीरे अॻियां वधी रहियां आहिनि असांजा सिंधी कलाकार जेके आहिनि देश विदेश में वञी करे पंहिंजी कला जो जोहर ॾेखारे करे असां सिंधियुनि जो नालो रोशन करे रहियां आहिनि वॾा में वॾा गीतकार अगरि जंहिंजो मा नालो चवां त मोहित लालवानी जहिड़ा कलाकार जतिन उदासीअ जेड़ा कलाकार अॼु हुननि खे देश विदेश में माण्हू घुराईंदा आहिनि छा कनि त सिंधी ॿोलीअ जो जेको आहे उहो अहिड़े सुहिणे नमूने मेलो मचाईंदा आहिनि जो असली मौज अची वञे ऐं ॿी मगरि मां सिंधी पिचरुनि जी ॻाल्हि कयां त उल्हासनगर सिंधु नगर एहिड़ो शहरु आहे जंहिंखे असां कलाकरनि जी फेक्ट्री चवंदा आहियूं कलाकार वधि में वधि तव्हां ॾिसंदा त उल्हास नगर मां ठही करे निकिरंदा आहिनि उल्हासनगर असां कलाकरनि जो जेको आहे हिकिड़ो गढ़ आहे अॼु सिंधी पिचरूं मा चवां त जीअं सभ खां पहिरियों सिंधी पिचर विरहाङे खां पोइ अगरि आई हुई हिंदुस्तान में उहा हुई अ अॿाणा पिचर अॿाणा पिचर खां पोइ घणी पिचरूं ठहियूं जेके सिंधीअ में ठहियूं हींअर वेझराईअ में बि घणी सिंधी पिचरूं जेके आहिनि रिलीज़ थी चुकियूं आहिनि जीअं त हिक ॿ टे बाबा गुॾी आणे ॾे आ फाथो आ भॻिवान त टपर स्टेशन ते कयो टाइम पास जीवन साथी जीवन सफ़रु ऐं घणी ॿी पिचरूं जी जेकी आहिनि शूटिंग बि चालू इन जीअं त खटो मिठो थी वई फाथो आहे भॻिवान जो पार्ट ॿियो थी वियो त अहिरा सिंधी पिचरूं सिंधी नाटक जी मा ॻाल्हि कयां सिंधी रंगमंच जेको आहे आद जुगाद खां जेको आहे हिते तमामु वॾी भूमिका निभाए रहियो आहे असांजा वॾा में वॾा जेके असांजा लेखक हुआ जेके साहित्यकार हुआ हुननि अहिड़ा जेके आहिनि नाटक लिखिया जीअं त अहिड़ा नाटक वॾा वॾा जीअं त मां नालो खणी कंहिंजो नालो खणा ॾह जो नोट थी वियो ऐं हुन खां पोइ असांजो नाटक थी वियो पेट में सूरु पेट में सूर बि हिकिड़ो तमामु सुहिणो ऐं कॉमेडी नाटक आहे जेको खिलाई खिलाई वाकई पेट में सूरु कंदो आहे सुहिणा सिंधी जेको लिखियलु वियो हुओ असांजे श्री रमण राजपाल जीअ जे पारां सुहिणा सिंधी बि जंहिंमे सॼी सिंधी संस्कृति ऐं सिंधी माण्हुनि जे बारे में उन में ॿुधायो वियो हुओ त कीअं सिंधी एकता सां मिली झुली करे रहण जो प्रयास करे रहिया आहिनि अॼु ऐं सिंधी रंगमंच बि देश विदेश में वञी करे पंहिंजे कला जो जोहर करे थो अॼु सिंधी कला नवां कलाकार जेके नई तईअ जा कलाकार आहिनि ॿियनि खे ॾिसी करे उहे बि प्रोत्साहित थियनि था अॻियां अची करे पंहिंजे पाण खे सिंधी ॿोलीअ सां गॾु जोड़े करे सिंधी कला में पंहिंजे पाण खे रंगाए करे रंगजी करे सिंधियत जी शेवा कनि था